बिबाह घरमे हमरा आरके छै जे सब बिध बेहबार हइ छै मैथली भाषामे रहै छै मैथिलीमे कैथीमे बिध होइत छै लोग गीत गाबै छै बजा गा बजा गान सब चीज बाजै छै लोग अच्छा कपड़ा पहनलक खाना पीना एन्ने उन्ने जे जहाँ नाँच गान से सब भेल गीत गाबै जे छै महिला सब सब इहए सब मैथिली भाषामे गाओलक अच्छा लागल देखै सुनैमे सब बिध बेहबार भेल गाँवों घरमे हमरा आरके बहुत अच्छा से दूध होइ छै मान स्वागत होइ छै आबै छै ओकरा पानि चाय खाना नाश्ता सब चीज देलक बैठै लए कुर्सी आबै छै फेर आँङगनमे सब देब ओ बिछाओन बिछेलक बैठकी देलक बैठल ओतए सब चौकाहार पर लड़की सबके सब चीज बिध बेहबारमे जे छै से लागू करलक तऽ देखलक महिला सब बहुत अच्छा भेल खुश रहल सब बिआह शादीमे नाँचल गाओल गाना बजा इहए सब मैथिली गीत जादा पसन्द करै छै बिहारमे आजकल तऽ जादा करिके भोजपुरी सब दोसरा आदमी सुनै छै हमरा आरके तऽ है यऽ ई हिन्दी गाना बहुत बढ़िआँ भए गेल मैथिलिए ई सब सब दीदी आएल अपन गाना गाओलक गीत नाद केओ बाजा बजेलक हरमुनियाँ बजेलक नाँचलक इहए सब सब महिला सब करलक केओ खने परसे परोसै छै केओ खियबे करै छै केओ इहए केओ ओहए सब सब सहायता करै छै दीदीके जाउ बेटीके शादी होइ छै या बेटाक शादी होइ छै सब मिलके काज आर करलक ओकर काम ओ करि देलक ओकर काम ओ करि देलक काज जे घरबैयाके हल्लुक होयतै हौला होयतै जे अपन किछु आओर काज घरबैया करि सकैत छै अलगी बलगी खाना पीना गाम घरके आदमी सब सब खिया पीया दै छै ओकरा कोइ टेन्शन नहि रहै छै हमरा आरके ई छै हमरा आरके गाँव घरमे सब सर समाजमे छै कोइ भी चीज घटियो गेलै बिआह शादीमे तऽ पड़ोसियो से की कत्तहुँ से की गामे घर से कतहुँ से तुरत ब्यवस्था करि दै छै दही रहए दूध रहए साग सबजी रहए कोइ भी चीज रहए बजियै ककरो कोनो धिआपुता बाल बच्चाके धिआनमे नहि होइ छै ब्यवस्था तऽ केओ ओन्ने से दए देलक केओ शिव चर्चे करलक तऽ ओहए बजा उठाके लए लाबै छै तऽ सतसङ्गे आर जे जहाँ होइ छै से सब उठाके लए लाबै छै जे बाल बच्चाके बिआह शादी छियै धऽ कऽ ओहिमे मदद करत अहिना होइ छै केओ टका केओ अनाजे कोइ कपड़े किछु से किछु दए कए आपन अथी करै छै केओ बक्से देलक केओ पलङ्गे देलक केओ गोदरेजे किछु किछु दएके आपन बेटीके बिदाइ करलक एहि सब हमरा आरके आ इधर चलै छै गाँव घरमे कोनो चीज ककरो तिलक नहि छै केओ तिलक माङ्गि रहल छै तऽ ओहोमे हे बए दए देलक जेकरा रहल मदद करलक